आङो दावबायनायाथ' जों गुवाहाटिआवबो थांफेरबाय गुवाहाटिआव आरो जोंहा आलासि दं नालाय जों आंनि फंबाय सासे दं बेजों थाङो ओमफ्राय जोङो गुवाहाटिआव थाङो थांनानै जोङो आरो रङियायावबो थाङो रङियायावबो बासजों थाङो आरो जोङो बासआ लायो बिस थाखा थ्रिस थाखा बिदि गाहाम लायोमोन जों थांनाय समाव ओमफ्राय जोंहा आलासि दङ गुवाहाटिआव आरो बिमाय सासे दङ जों माब्लाबा समाव जोंनि बिमा बिफाबो थाङो जों सिख्ला समावनो थाङोमोन आरो ओमफ्राय फंबाय सासेयाबो थांफायोमोन बिमा बिफाबो थाङोमोन आरो माब्लाबा समाव लोगोबो थाङोमोन सासेसो ओमफ्राय गुवाहाटिआवबो थाङो जोङो थांनानै बिदिनो बिमायबो दं माइ माइरं लाङो ओमफ्राय आरो ओरैनो थाङो आरो जोङो मोनसे खामानियाव थाङा आलासि जानो होननानैनो थाङो जों जायगा गिदिंनो बा जायगा नायनो बिदि होननानै थाङो जोङो बासजों आरो माब्लाबा समाव जोङो बासजोंबो थाङा बेलेग गारि विंगारफोरजोंबो थाङो आरो रङियाआवबो जोंहा बिमादै दङ बिसोरनावबो थाङो जोङो जायगा नायनो होननानै गिदिंनो ओमफ्राय आरो ओइखिजाय मेघालयफोरथिंजायबो थांबाय ओरैनो जायगा गिदिंनो नायनो होननानै जों बिदिनो बेरायनो होनानैनो थांखायो आरो ओमफ्राय मोनसे खामानियाव थाङा थांनायालाय बिदिनो गिदिंनो बा बेरायनो होननानै जोङो गारि माबानानै गाखोनानै थांनो होननानैनो बयबो लोगोफोराबो जमा जालायनानै आंनि लोगोफोरबो थाङो ओमफ्राय माब्लाबा समाव जोङो बिमा बिफाखौबो जाम्बा जाम्बिखाय दोनहैनो होननानै बासाव गाखोनानै लानानै थाङो आलासिफोरनाव थांनो होननायखाय थांलाय फैलाय जायो आरो जों बिदिनो बासफोरजोंनो गिदिंनानै